ایسے تو کئی سارے چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں جن سے میں واقف رکھتی ہوں اور واقف ہوں اور اس مخصوص کاروبار کے بارے میں میں بہت دلچسپ بھی ہوں ایسے کئی سارے ہیں جن میں سے میں ایک چھوٹے کاروبار آرٹ اینڈ کرافٹ اسٹور سے واقف ہوں جو مقامی لوگوں کے ہاتھ سے بنے ہوئے سامان فروخت کرتا ہے جیسے کہ ہاتھ کی کررافٹ ہاتھ کی کڑھائی مٹی کے برتن اور لکڑی کے تراشے ہوئے چیزیں ایسے کئی ساری چیزیں ہے جو ہینڈ میڈ ہوتی ہیں یہ کاروبار نہ صرف مقامی ہنرمندوں کو روزگار فراہم کرتا ہے بلکہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے ذریعے ان کرافٹس کے ذریعے ان کاروبار کے ذریعے اپنی روزی روزی پراپت کر سکتے ہیں ہر ایک بے روزگار کے لیے ایک بہت ہی بہترین موقع ہے اپنے کاروبار کو بڑے شعبے بڑے پیمانے میں لے جانے کا یہ آرٹ اینڈ کرافٹ ایسی کلا ہے جو انسان کئی کئی طرح کی کئی کئی چیزوں سے جیسے کہ پینٹنگ کے ذریعے لکڑیوں کے ذریعے اپنے مہندی کے ذریعے دھاگوں کے ذریعے اونوں کے ذریعے لکڑیوں کے ذریعے اپنے اپنے انداز اپنے ڈرائنگ اپنی کرافٹس کو ایک نئی موڑ دیتے ہیں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں ہر شے کے اپنی ہر شے کی اپنی ایک کہانی ہوتی ہے جو گراہکوں کو بہت پسند آتی ہے ایسے بہت سارے خاص کاروبار کا ذکر میں کر سکتی ہوں مثلاً چائے کی دکان درزی یا کوئی لوکل شاپ تو تو ایسے بہت ساری چیزیں ہیں